हेलो निष्कर्ष मैं अंकित चिलचिले बालाघाट प्रेमनगर से बोल रहा हूँ क्या मेरी बात आशाटी चार भंडार से हो रही है जी हाँ सर सर एक भोजन का आदेश दिया था मैंने उसमें था मेरा आदेश में कि दाल चावल सब्जी रोटी पिज़्ज़ा बर्गर आलू ये इसमें जो गिरावट थी इन खानों में तो गिरावट होने की वजह से मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि इसे आप पुनः वापस ले लीजिए और गिरावट होने का कारण इसमें देखा जाए तो जो खाने में ज़्यादा मसाले भी था और खाना मुझे नहीं लग रहा था कि ताजा होगा या ताजा नहीं था तो ताजा भी नहीं लग रहा था और जो खाद्य पदार्थ में है तेल वगैरह की मात्रा जो है ज़्यादा ही झलक रही थी मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में आपके वहाँ वर्करों ने रख दिया था तेल वगैरह की मात्रा कुछ कुछ खाद्य पदार्थ जो डालना चाहिए इन भोज्य पदार्थों में उनकी सुविधाओं का भी अभाव नजर आ रहा था तो मेरा एक ही आपसे निवेदन था कि ये जो भोजन है इसको रिफ्रेश कर दीजिए या मैं फिर कुछ दिनों बाद दूसरा भोज्य पदार्थ आपके ही संस्था से आर्डर करूँगा